हेल' औ औ औ औ आच्चा आच्चा आच्चा बबेनिफ्राय थांगोन नोंथाङालाय आच्चा दथ'मानिफ्रायना ओरैनोथ' जोंनि गारिआ बे दथ'मानिफ्रायनो पासथायाव हगारो फुङाव हगारनाया बेबादिनो हाफाददथ' थांगोना बबेसिम होनदोंमोनलाय धेमाजिआव मथामथि लादो दे दस घन्टासोखौनो लाबाय जेनेबा दा बेनि बेलायाव नोंथाङा फैनानै गाखोफैनो हागोन आरो फेसिलिटि नि बेलायावबो जोंना तु बाय तु जेनेबा सिट आ आरो सिट केपासिटि आ आरो जानायनि बेलायाव बुङोबा नोंथाङा ओरै जों रेस्ट लाहैयो मोनसे जायगायाव जेनेबा सिमलागुरि बरपेटा र'द बैहाय जाहैनो हागोन आरो बेबायदि ओरैनो थांनायनि बेलायावथ' जेबो असुबिदाखौ नुवा माने जोंथ' थांबाय थायो नालाय औ औ बेनोमोन आरो

औ जायोदे हायोबा नोङो सिगां बुकिं बो खालामना दोननो हागोन गोसोबा आरो नङाबा ओरैनोथ' औ ओरैनो सिट आ एभैलएबोल थायो दासानदि गाखोग्राफ्राबो एसे खमबादि नुदों आरो बोथोरखौ नायनानै फैनानैबो लांफैनो हागोन दे डाइरेक्ट जेबो नङा औ औ जायो जायो जायगानिफ्राय गाखोनाय बायदि जेबो जाया औ औ औ औ औ आरो गोजान जायगा थांनायना एसे साबसिनबो जायो आरो कम्फर्ट खौ मोनबा कम्फर्ट खौ लानो हाखायोबा आरो होनबालाय बेबादिनो जाथोंसै ना मा औ आच्चा बेखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओरैनोथ' फिसा फिसौआ थांफायो थांफानाया जेनेबा नोङो दुय के जि थिन के जि सिमआ लादो दे हागोन बेसिमखौ ओरैनो बारा गिदिरद्रायबाथ' इसे जाल्ला जागोन आरो औ औ औ बेनोमोन आरो बुंनांगौवालाय औ औ औ दे